ओ हेल'

ए बहाय औ औ दे

ओं बिदिसिजरायाव बिदिसिजरा उम आमफ्राय सोर सोर थांगोन जेफोर लांनोसै जे लांनोसै आमफ्राय सोर सोर थाङो मेरलाथार

उम आमफ्राय आंहा हारसिं थांनांगौना हारसिं उम नाया मोनगोन

ना दंसोगारोना एखमबा बोसोराव नायानो एखमबा बोसोराव नायानो मोना एखमबा बोसोराव मोना होनदां दे मोनगोन बे

ओं दे मोनगोनबे बेवाइजों थांनायखाय औ दे लायाखै लाखादो दे लाखादो ना सावनानै लोंनांगोन ना औ उम औ उम औ लोंलायबोनोसै औ आंहा दा जुमाइखौ नों लांनोसै आंहा हरनांगौ आरो बेलाय लोगोफोरखौ बे लोगोखौ अ अ बेलाय लोगोफ्राबो होगोन दा सोरबा सोरबा मेरला थांगोन ना हा हजोंबो मोनोलै दाना गेटआवनोबा फानलाबायथारो माथो

मोनगोन बेयो फानो फाननांगौ औ उम फाननांगौ ज' फानहैनोसैब्रा ज' मोनब्ला नायाथ' दंलाबायोना बिदिनो बामि ओरै सिंगि मागुराबो थायोलै बेहाय सिंगि मागुर थायो आरो बेलाय फुख्रिनि गबोनाय कमलखाथ थमलखाथ थायो ना फख्रिनि गबोयो सिलबार दे थांनोसै बेवाइ ओंखारलांसै दे जाथ'बाय उम उम दे थांसै दे अ अ दे दे दे दे दोनबाय